کھیل جسمانی صحت کو بہتر بناتے ہیں لوگ چست اور توانا رہتے ہیں ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے نظم و ضبط اور وقت کی پابندی سکھاتے ہیں کھیلوں سے ٹیم ورک اور باہمی تعاون بڑھتا ہے نوجوانوں میں منشیات سے دوری پیدا ہوتی ہے دیہی نوجوانوں مثبت سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں کھیل مقامی سطح پر میل جھل کے موقع پر فراہم کرتے ہیں علاقائی کھیل ثقافتی شناخت کو برقرار رکھتے ہیں مقامی روایات اور رسم و رواج کو فروغ ملتا ہے بزرگ افراد بھی دیکھنے کے ذریعے سرگرم رہتے ہیں دیہی کمیونٹی میں اتحاد اور بھائی چارہ بڑھتا ہے خواتین کی شمولیت سے مساوات کو فروغ ملتا ہے نوجوانوں کو مقابلہ بازی کا جذبہ ملتا ہے صلاحیتوں کی پہچان اور ترقی کا موقع ملتا ہے مقامی سطح پر کھیلوں کے ذریعے روزگار کے موقع پیدا ہوتے ہیں تعلیمی ادارے بھی کھیلوں کے ذریعے بچوں کو نکھارتے ہیں کھیل میلوں اور تقریبات کا حصہ بنتے ہیں جو تفریح کا ذریعہ ہے مجموعی طور پر کھیل سماجی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو اس مضمون کو مزید تفصیل یا حوالے سے اور بھی جانا جا سکتا ہے